मां हिकु गायक हो विषिनी दीदी विषिनी दीदी सुठा मस्तु लाॾा वाॾा ॻाईंदी आहे त मां हर कोई उनजो आवाजु ॿुधण लाइ ॾाढो वणंदो आहे मूंखे त ॾाढो वणंदो आहे की जेॾीमहिल हू बीठा हुजनि त उहो अनूभव ई अलॻि थो थिए उन्हनि जे अॻियां ॻाएण जो ऐं उनजे ॿुधी करे करण जो हिकदमि अलॻि ई अनूभव आहे त विषिनी दीदी खे मां हर जॻह ते ॻाईंदो ॾिठो आहे अलॻि अलॻि स्टेजनि ते ॻाएण हू त ॾाढा गाइक कलाकार ई हुआ विषिनी दीदी उन्हनि लाॾा बि मस्तु ॻाईंदा आहिनि कहिड़े फ़ंक्शन में जिते लीलाशाह कुटिया ते मेलो वेलो थींदो आहे हुते बि विषिनी दीदी सुठो ॻाईंदा आहिनि त उन्हनि जो हिकु अनूभव जेको आहे उहो हिकु गानो ॿुधण जो मज़ो हिकु अलॻि ई आहे ऐं उन्हनि खे उनजो मूंखे गानो ॿुधण बि ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं माण्हूनि खे बि उन्हनि जो गानो ॾाढो वणंदो आहे ॿियो त गानो जो उन्हनि जो जेकी कलाकारी ॾाढी मस्तु आहे उन्हनि जो हरु जॻह गांधीधाम में त हरु जॻह उन्हनि खे सभु लाॾन ते हो चवंदा आहिनि स्कूल में फ़ंक्शन्स में बि चवंदा आहिनि दीदी सुठो एॾो तमामु सुठा मस्तु गाना ॻाईंदी आहे एॾा मस्तु गाना स्कूलनि में हरु अलॻि अलॻि फ़ंक्शन्स में अलॻि अलॻि जॻह ते ॾाढा मतिलब दीदी जो ॾाढो नालो आहे ॾाढो ॾाढो नालो आहे ऐं दीदी जो गाना त एॾा मस्तु आहिनि त ॿुधी करे ॾाढो वणंदो आहे की मां बि ईअं ॻायां ईअं कयां ॻाए सघां ऐं दीदी जहिड़ो ई मशहूरु थी सघां